अरिड़ह सिप्टेंबर ॿ हज़ार हिकु ॿावीह जनवरी इहा ॿ हज़ार सत पंजुवीह जनवरी ॿ हज़ार चारि ऐं अठ अठ अक्टूबर ॿ हज़ार सोरहं पंद्रहं अक्टूबर स ॿ हज़ार सत्रहं